जय झूलेलाल मूंखे डांस करण जो ॾाढो शौक़ु आहे मां बचपन में नचण नचंदी हुअमि मूंखे ॾाढो शौक़ु हुओ सिखण जो लेकिनि मां सिखी न सघियमि इनकरे हाणे मां सोशल मीडिया ते ॾिसी ॾिसी करे सिखंदी आहियां और पंहिंजी वीडियो ठाहींदी आहियां और उहो विझंदी आहियां और ऐं माण्हू इन्हनि खे पसंदि कंदा आहिनि त मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे त इनकरे मां प्रोहिस्त प्रो प्रोत्साहित थींदी आहियां ॿ ॿियों बि वीडियो विझंदी आहियां और पंहिंजे मुंहिंजो नंढो पुट आहे मां हुनखे बि सेखारींदी आहियां और मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे नचणु शादी पार्टीअ ते मां त नचंदी ई हुअमि त हाणे मां सोचंदी हुअमि कि प्रोफेशन ठाहींदमि हिनखे लेकिनि करे न सघियमि हाणे मां पंहिंजे ॿार खे सेखारींदी आहियां डांस मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे और मां ॾाढी वीडियो ॾिसंदी आहियां डांस जी सोशल मीडिया ते और मूंखे सुठो लॻंदो आहे मां फ्री स्टाइल डांस ई कंदी आहियां जय झूलेलाल